मूं पंहिंजे ज़िंदगीअ में केतिरा ई क़िताब पढ़िया आहिनि पर लास्ट पर ग़ुजिरियल ॾहनि ॿारहनि सालनि खां श्रीमद भॻवत गीता मां रोज़ानो पढ़ंदो आहियां श्रीमद भॻवत गीता फ़क़ति क़िताबु नाहे असां सभिनी जीवन जी सचुपचु जीवन चरित्र आहे हिन मां असांखे हर हिकु श्लोक मां कुझु न कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे हिन में भक्ति साधना योग साधना कर्मनि बाबति घणो कुझु ॿुधायलु आहे इहो सभु पढ़ी करे मुंहिंजी जीवन में काफ़ी बदलाव अची वियो आहे मुंहिंजी रहणी करणीअ में बि काफ़ी बदलाव आयलु आहे अॻु में मां कंहिं बि मंदरु टिकाणे या साधू महात्मा खे न पुॼींदो होसि पर हाणे मूंखे सभिनी में उन हिकु परमात्मा जी छवि ॾिसण में ईंदी आहे मुंहिंजो जीवन काफ़ी बदिलिजी चुको आहे